فی الحال جو ہمارے پسندیدہ روحانی اُستاد جو ہیں وہ عبد الرشید صاحب ہیں اُن کے بارے میں ایسا پتا چلا کہ اُن کا پڑھانے کا جو انداز ہے وہ بالکل الگ ہے بالکل نمایاں ہے دیگر اساتذہ کے مقابلے میں اُن کا جو بچوں کے ساتھ گُل ملاؤ ہے بچوں کے ساتھ وہ بالکل کھل جاتے ہیں گُل کے جو پڑھاتے ہیں اور اُس کے ذریعے سے طالبِ علموں کو بچوں کو بہت زیادہ ہی اُن سے لگاؤ ہو جاتا ہے اُن کی باتوں کو جو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اُن کو سمجھنے میں جلدی ہوتی ہے سمجھ جلدی سمجھ جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک تو اُن کی جو جو کٹھن جو اسباق ہوتے ہیں وہ بھی آسانی کے ذریعے سے وہ سمجھا دیتے ہیں بچوں کو اور اُن کا لگاؤ بھی اتنا اچھا رہتا ہے کہ وہ اگر کوئی کٹھن سبق بھی جیسے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے آسانی کے ذریعے سے اُس کو سمجھ لیتے ہیں سمجھ کر اُن سے گُل مل کر کر کے اُن کا انداز اتنا سمجھانے کا اتنا اچھا رہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بچوں کو اپنے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے سمجھانے میں سمجھا آسانی سے سکتے ہیں